हेलो हेलो जी मैम हाँ बोलिए ना हेलो जी मैम जी मैम जी मैम मेरी छः सात दिन से मुझे पता है पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दर्द हो रहा है पेट में जी जी मैंने रात में खाया था दाल चावल सब्ज़ी रोटी और अभी दो तीन दिन पहेले मैंने मंचूरियन नूडल्स भी खाया था बाहर का रेस्टोरेंट का खाया था मैंने मंचूरियन नूडल खाया था हाँ बताया ना मैडम मुझे उल्टियाँ हो रही हैं हाँ और घबराहट ऐसी हो रही है उल्टी हो रही है घबराहट हो रही है नहीं मैडम अभी नहीं लिया है मैंने लेफ्ट साइड होता मैडम नहीं मैडम अभी नहीं लिया है मैंने अभी आप बता दीजिए जिससे मुझे जल्दी आराम लग जाए जी कहाँ है मैडम क्लीनिक कहाँ है आपकी क्लीनिक

अच्छा मैडम कितने बजे से कितने बजे बैठे रहते हो आप अच्छा ठीक है जी जी

थैंक यू मैम क्या बोले मैम

हाँ तो ठीक है ना मैडम मैं कल आ जाती हूँ कल आप मुझे बता दीजिए मुझे कितने बजे आना है कल अच्छा ग्यारह बजे आप मिल जाओगे न मैडम उतने बजे हाँ हाँ जी ठीक है ना मैम जी बस इतने ही जाना था मैडम मुझे हाँ मैम ठीक है थैंक यू मैडम